आं मानि आं दा नेगेटिभनि बागै बुंगोन आरो सेम्फुनि बागै बे सेम्फुनि मुङानो जादों ड'भ आं बे ड'भ सिम्फुखौ मोनसे बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोदोंमोन आरो ओमफ्रायो बे सेम्फुखौ बाहायनायाव आङो जोबोद खानाया गाज्रि जादों आरो डेमेज जादों रानस्राव जादों ओमफाय खफि जादों आरो बे सेम्फुनि दामा इसे गोसायानोमोन बाजौमोन आरो ओमफाय बे सेम्फुखौ बाहायनायाव आङो जोबोद खस्थ' मोनदों आरो बायखांनानै आं जोबोद लस मोनदों आरो गावखौनो गाव आमफाय सेम्फुखौथ' जि गाज्रि आरो बियो डेमेज जादों खानाया गाज्रि जादों आमफाय खफि जादों आरो बे सेम्फुखौ आङो उमेद मुंनि सासे मानसिनिफ्राय बायनानै लाबोदों आरो गलानिफ्राय आमफ्रायो बेनाव रावबो दाबाय आरो आमफ्राय डेट थांनायखौ फानो बियो आमफाय आं बेखौनो मोनसननानै खानाया गाज्रि जादों आरो जोबोदनो आमफ्राय आं दा मारै मोजां खालाम फिननो हाबावनो आंनि खानायखौ आमफ्राय बे सेम्फुखौ बाहायनायाव जोबोद आं लस मोनबाय आरो आमफ्राय जोबोद लस मोनबाय आङो आमफ्राय आरो बेनाव रावबो रावबो दाबाय आरो आमफ्राय रावबो दाबायखा बेनाव बियो डेट थांनायखौ फानो आरो आमफ्राय आं डेट थांनायखौ बायनायावनो आंना खानाया गाज्रि जादों आरो ओमफ्रायो खानाया दा जोबोद खफि जानानै दं आरो बे सेम्फुखौ रावबो दाबाय आरो बिनि बिनि दखाननिफ्राय आमफ्राय खानाया जोबोद खफि जादों आरो डेमेज जादों बे सेम्फुखौ रावबो दाबाय आरो बे दखाननिफ्राय आमफ्राय